हमसब जे छै से मैथिलिएमे बाजै छी घर अङ्गनासँ लए कऽ कतहुँ भी जेबो करय छी तऽ मैथिलीमे जे छै से बाजय छी हमर सबके तऽ मेन भाषा जे छै से मैथिली छियै ने आ अहाँकेँ जे छै से खास कए कऽ सासुरमे तऽ छै जे साउस ससुरसँ लए कऽ दिअर ननदि तकके जे छै मैथिलिएमे जे छै से कहऽ पड़ै छै कतहुँ छथिन किया गेलखिन पानि पिथिन खैथिन नहि एहि हिसाबसंँ हमरा सबकेँ बात करै पड़ै छै नैहरामे तऽ मानू जेना तेना बाजि लए छियै तऽ कोनो बात नहि छै लेकिन सासुरमे जे छै से बड़ा हिसाबसंँ मैथिलीमे बात करै पड़ै छै आर अपन टोल पड़ोसमे से हमसब जे छै मैथिलिएमे बाजए छियै आओर हमर सबकेँ जे छै निज भाषा जे कहल जाय छै से हमरसबक मैथिलिए छियै आ ओकरा हमसब जे छै से मानो आओर कोनो भाषामे बाजि नहि सकय छियै आओर हमरा सबकेँ कोनो भाषा जे छै से जल्दी एबो नहि करए छै मैथिलीके अलावा आ हमसब जे छै से मैथिलिए के मानू जन्म लैत जे छै मानो बाजलियै तऽ मैथिलिएसंँ जे छै से शुरू करलियै माँ गे कतहुँ छी ईसब जे छै मानो बाजैत एलियै तऽ आब तऽ हमरसबकेँ जे छै से ओ भाषे भए गेल ओ बाजैके बिना तऽ हमसब रहिए नहि सकैत छी तऽ एहि लए कऽ हमर सबहक जे छै से मुख्य भाषा जे छै निजी भाषा जे छै से हमर सबहक मैथिली छियै आओर हमसब जे ओ भाषा बाजै छियै ने तऽ बहुत आनंदित भए कऽ बाजए छियै बहुत अन्दर जे छै से खुश भए जाइत छै आ ओ मैथिली भाषा बजलासंँ ताहिके लए कऽ हमसब हरेक जगह हरेक समयमे ओहे भाषा मैथिलिए भाषाकेँ प्रयोग करै छियै आ जाहिमे हमसब जे छै से बुझियो जे बिल्कुल खुश रहय छी बहुत जे छै बढ़िआँसँ ओकरा सीखने छी बढ़िआँसँ जे छै से हमसब बाजि पाबय छी कोनो पाहुन आबै छै त ओकरा सङ्गे जे छै से हमसब मैथिलिएमे जे छै बढ़िआँसँ बाजै छी आ हुनकर स्वागत हमसब जे छै से मैथिलिए भाषासंँ जे छै से जेना आयथिन तऽ कहबै अबियो बैसियो चाय पीबै ने चाय दए छियै पान जे छै से दए छियै तऽ ओ मैथिलिए भाषामे हुनकर हमसब जे छै कोनो भी लिय हुनकर जे छै से स्वागत करै छियै